चिड़ै चुनमुनि देखैके बहुत बढ़िऑं मजा आबैया ओकर जे छै ओ ओकरा दाना डालै छी तऽ लग पास आबि जाइया आ ओकरा जे छै हमसभ बहुत बचपनके टाइममे ओकरा चिड़ियाँके दाना डालिके जेनाकि गेहूॅं डालिके चाउर दऽ के बोला लै रहियै आओर जे छै बहुत देखैमे अच्छा लागै रहै चिड़ै चुनमुनि आओर बचपनके टाइममे तऽ ई सभ चीज बहुत करलहुँ लेकिन आब तऽ नहि करै छी लेकिन चिड़ै चुनमुनि देखैमे बहुत बढ़ियाँ लागैया ओहिमे कबुतर अछि पक्षीमे तोता अबैया तोता तऽ बहुत बढ़िऑं होइया ओ बाजबो करैया इन्सानके भाँति बहुत अच्छा लागैया तोताके बोलैमे जब ओ आओर कोयलके कु कु आवाज बाजैया जे बहुत मीठा लागैया